भाई हे जेको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयो आहे न इहो ॾाढो दिक़त थो करे असांखे छा आहे जेके बि नई ईंदियूं आहिनि हा ठीकु आहे जेका बि का नई शइ ईंदी आहे उनिअ में फ़ाइदा त ॾाढा हूंदा आहिनि पर कंहिं कंहिं महिल ॾाढा नुक़सान बि हूंदा आहिनि घणी जेका आवाज़ जी ख़ासि करे नकल करे ऐं जेका चीटिंग पई थी हले त उन में ॾाढो नुक़सान आहे पर किन ॻाल्हियुनि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सां ॾाढो फ़ाइदो आहे ऐं उन में घणियुनि ॻाल्हियुनि जी ख़बर बि थी पए पर हीअं जेको नई आई आ शइ जीअं हाणे मोबाईल फोन आहियो त उन जा बि जीअं ॾिसो न फ़ाइदा आहिनि नुकसान आहिनि तीअं इहे जीअं आयो आहे या कंप्यूटर आहियो हर कंहिं जा ॿारनि खे आदतूं ग़लति ती पइजी वञनि उथनि ई नथा उन्हनि खे रांधियूं न विसरी विया आहिनि ॿार त ईअं ई हे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बि असांते असांखे त ईअं लॻंदो आहे छोजो असां पुराणा माण्हू आहियूं त असांखे ईअं लॻंदो आहे त भई हिनमें नुक़सान बि जाम आहिनि फ़ाइदा त ख़ैर आहिनि ई महिरबानी